इंडियन आयडल न्ही पूण सारेगमप म्हणून एक शो लागतलो काही वर्सां पयलीं मराठींतलो आनी हांव चडशें मराठी संगीत आयकतां क्लासीकल किंवा सॅमिक्लासीकल तेन्ना एक ते बारीक ते लिटल चेंप म्हणून प्रोग्राम लागतालो तातूंत ते प्रथमेश लगाटे मागीर आर्या आंबेकर ही सामकीं तेन्ना तांणी गाजयल्लें म्हणजे अनेक आतां प्रोग्राम सुरू आसता पूण त्या वेळार म्हाका दिसता सगळे लोक ते पळयतालो इतके ते भुरग्यांनी लोकांचेर मोहीनी घातिल्ली म्हळ्यार इतके कमी वयांत तांच्यानी सुंदर तीं गातालीं म्हणजे प्रथमेश लगाटे हाचो हातखंडो कितें तर तो नाट्यगीत बरें म्हणटालो ताचो आवाज जो पहाडी सामको तशें तें आर्या आबेंकर आसा तें लावणी आसत केन्ना केन्ना भावगीत आसत तें सुन्या सुन्या मैफीलींत म्हाज्या किंवा अशीं गाणीं म्हणजे तीं हुबेहूब म्हणजे देवकी पंडीत कोण तो वाडकर अशे प्रकारच्या लोकांक म्हणजे तांची तुलनां करपा सारकी पूण तुलना जायना तेंची तशी पूण इतल्या कॉलीटीचें गाणी तांची म्हणटाले ताकां लागून तें अजुनूय केन्ना दिसता ह्या संदर्भात तांचे जर आयकलें जाल्यार आपलो खूब फायदो जाता आनी कितें जाता की तांचे जशे जशे म्हणटा पळय आपूण तशें म्हणूशें दिसता अशें प्रकारचें जाता सादारणपणान